ہلو

مجھے ڈریگن فروٹ ریڈ ریڈ گریف اینڈ بلو بیریز کے ریٹس پتہ کرنے ہیں فائف ہنڈریڈ

ان کے پرائز تو بہت زیادہ ہائی ہیں لیکن پھر بھی آپ تھوڑا تو پیسوں میں وہ کریے فور ہنڈریڈ نہیں نہیں بس فور ہنڈریڈ ٹھیک ہے فور ہنڈریڈ پر کے جی دے دیجیے آپ مجھے ریڈ کے لیے پیسے آپ کم کریے نہیں نہیں بس ٹو ہنڈریڈ دیں گے ہم تو نہیں نہیں ٹو ہنڈریڈ بلو بیریز کس پرائز میں ہے نہیں نہیں بس ہم اس کے ڈیڑھ سو روپے دیں گے ٹھیک ہے

ٹھیک ہے